مشرقی دہلی كی آب و ہوا وقت اور حالات كے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے گرمیوں كے موسم میں یہاں پر خوب گرمیاں پڑتی ہیں اور جس سے لوگوں كو مختلف جگہوں اور اپنے كاروبار وغیرہ كو كرنے اور ان تک پہنچنے میں كافی پریشانی كا سامنا كرنا پڑتا ہے اسی كے ساتھ بچوں كا اسكول اور كالیجز میں جانے میں پریشانی ہوتی ہے اور مختلف بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اسی كے ساتھ جب برسات كا موسم آتا ہے تو یہاں پر خوب بارش ہوتی ہے حتیٰ كہ سڑكیں بالكل سمندر كی مانند ہو جاتی ہیں اسی كے ساتھ جب سردی كا موسم شروع ہوتا ہے تو یہاں كی آب و ہوا كچھ یوں تبدیل ہوتی ہے كہ مانو ہم كشمیر میں آ گئے ہوں یہاں خوب سردیاں پڑتی ہیں خوب گرمیاں بھی پڑتی ہیں اور اسی كے ساتھ خوب بارش بھی ہوتی ہیں اور اس طرح یہ لوگوں كی روزمرّہ كی زندگی كو بہت حد تک متاثر كرتے ہیں